आमच्या कुलदैवताची जेन्ना जात्रा आसता तेन्ना खुबश्या आमी परंपरेनुसार चालत ज्यो प्रथा आसल्यो त्या आमकां करचें पडटात म्हाका मुद्दाम एक दोन गजाली सांगपाक जाय एक गजाल म्हळ्यार आमची कुटुंबान जी जी ज्यो चली भुरगी आसात आंकवार आसात एक बारा तेरा वर्सा पर्यंत तेंकां आमी दिवजां दितात तेंकां दिवजां दिवपाची एक वेगळी पद्दत आसा तांची धावूय हाताची हाताच्या धावूय बोटांनी आमी आंब्यांचें पान बांदतात आनी तेजेर वात पेटोवन तेका ती देवाक आरत दाखयतात आनी तशेंच जे आकवार चले भुरगें आसात तांकां आमी गुडी म्हण दितात आनीक तेंची तेंची पोटाक आमी एक सुरी तोपतात आमी तोपतात म्हळ्यार एक असो मनीस आसता जेचेर देवाचो अवसर येता आनी देवाच्या मुखार तो तेंचे पोटाक सुरी तोपता जाका आमचें भाशेन आमी शेल्प तोपप म्हणटात आतां ह्या आकवार चलयांक दिवज दिवप आनीक आकवार चल्याक गुडी दिवप ह्या दोनी हांचो अर्थ असो की तीं त्या दिसा पासून आमच्या देवाचीं जातात ही जाली एक प्रथा जी आमी आजून पर्यंत आमी चालू दवरला तशेंच त्या जात्रे वेळार आमची सवाशीण बायल ज्यो आसा तें दिवज घेतात देवाक वात दाखोवचें पयलें त्या दिवजान देवाची आरती करचे पयलें आमी सगली आमचे सगली जी सवाशीण बायलां आसात ती एका फातरा कडेन जमतात आनी त्या फातराक खोबरेल तेल घालतात आनी तेजी तेजी नंतर पुजा करतात आता हो फातर म्हळ्यार आमकां अशें कळून आयलां की हो फातर म्हळ्यार तो सतीचो फातर पयली हेका घडये लांब इतिहास आसपाक शकता जेन्ना सती प्रथा आसली तेन्ना एक आनीक ज्या जाग्यार ती सती वताली थंय असो एक फातर आसतालो त्या त्या फातरार ची पूजा करून ती बायल मागीर सती वताली सो असो एक फातर आमची आमची लागीं आसा जाचे आमी दिवज घेवच्या पयलीं आमची सवाशीण बायलो पूजा करतात आनी ही प्रथा म्हाका दिसता खूब वर्सां पासून चलत आयली आसा ती आमी आजून म्हळ्यार सांबाळून दवरलां